आङो मोसानानै रंजायो एखनबानि समाव आं गान खननानै रंजायो बेबायदिनो बेरायनानैहाय बबेबा गोजान जायगायाव थांनानैहाय आं लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनानै गोसोनि खोथाफोरखौ सावरायनानैहाय गोबांथार लोगोफोरजों आंनि गोसोनि खोथाफोरखौ सेयार खालामनानैहाय आङो रंजानाय मोनो बेबायदिनो आं लोगोफोरजों दैआव दुगैनो थांनानै रंजायो आरो जोङो ज'यैहाय थानानै गान खननानै रंजायो आरो जों हस्टेलावहाय बायदि रोखोमनि खेला गेलेनानैहाय जोङो रंजायो बेबायदिनो मोसानाय बेबायदिनो गान खननाय बेबायदिनो एक्टिंफोर खालामनायफोरजोंहाय जोङो साफ्रोमबो लोगोफोरजोंहाय थानानैहाय जोङो बेबायदिनो इनज'यमेन्ट फोरखौ लायो जों बेबायदिनो रंजानायफोरखौहाय जोङो लायो जों बेबादिनो लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनायनि अनगायैबो बिमा बिफाजों खोथा बाथ्राफोरखौ रायज्लायनानैहाय रंजायो बिमाफोरा गोदान गोदान ड्रेस लाबोना होफैबा बेनि थाखायबो जोंङो रंजायो बेबायदिनो जोङो गोजान जायगायावहाय बिमा बिफाजों बेरायहैनो मोनोब्लाबो जोङो रंजायो जोङो बेबायदिनो आरोबाव जोङो फरायसालिफोराव फैनानै जोङो फोरोगिरिफोरजों बेबायदिनो जोङो बबेबा मोनसे जिनिसफोरखौहाय जोङो बिदिनो सावरायनानैहाय गोजोननायफोरखौ मोनो जोङो बेफोरावबो जोङो रंजायो जोङो बेबायदिनो लोगो बिदिनो सारमोनजोंहाय अरायबो गोजोननायफोरखौ लायो बासफोराव थांनानै बेबायदिनो क्लासनि मोजां मोजां टपिकफोरखौ सायख'नानैहाय सारमोनजों जोङो बेबायदिनो सावरायनानैहाय जों गोजोननायफोरखौ मोनो बेबायदिनो जोङो जेब्लानोखि फरायसालिनिफ्राय जोङो हस्टेलाव थांफिनो बे समावबो जोङो लोगोफोरजों बेबायदिनो बिजाबनि माखासे मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ रायज्लायनानै एबा सल'बाथाफोरखौ खिन्थालायनानै जों बेबायदिनो गोजोननायखौ लायो जों बेबायदिनो लोगोफोरजों थानानै आं गोजोनो बेबायदिनो अरायस'म थाबाय थानानैहाय जोङो टाइमफोरखौहाय स्फेन्ड खालामो बेबायदिनो जों गोजोननायफोरखौहाय लाबोयो